नजदीकी शहर जेना हमरा सबकेँ नजदीकी शहर भए गेल सुपौल जेकि मुख्यालय जिला मुख्यालय सेहो छै सुपौल तऽ बार बार कोनो भी तरहक काम भेल तऽ सुपौल मुख्यालय सङ्ग सङ्ग सुपौल मार्केट भी छै कोनो तरहकेँ एहन वस्तुओ लेबाक भेल तऽ मार्केट गेलहुँ जाहि कारण कि काफी सस्तो समान मिल गेल ताहिके बाद आस पड़ोसके गाममे शहर गाम सबमे ई छै जे रिश्तेदारी भेल जेना हमर खुदके बिआह भेल यऽ घरसे बीस किलोमीटर दूर तऽ सासुरो जाइत छी बहिन सबकेँ बिआह से यऽ नानियो गाँव हमर सुपौल जिला मुख्यालयमे ही यऽ तऽ जाहि कारण सुपौल महिनामे दशपन्द्रह दिन जाइए पड़ै छै नानी गाम सबमे भेंट घाट करए लए मौसी सब सेहो रहैया सङ्ग सङ्ग जिला मुख्यालय छै तऽ ओहिठमा कोनो भी तरहकेँ एहन जेना बैंकिंग सुविधा लेना हुअऽ या ट्रेन पकड़ना हुअऽ या कतहुँ बाहरके लिअऽ बस पकड़ना हुअऽ तऽ सुपौल ही जाए पड़ै छै आ जेकि मार्केट भी छै आ बहुत तरहकेँ मॉल सब भी खुलल छै जाहि कारण कि समान तमान लेबाक रहैए बार बार सुपौल जाए पड़ै छै और काफी ही नीक लागै छै जाहिमे तऽ इएह उदेश्यसँ हमसब जे छै से बार बार सुपौल जाइत छी और इएह उदेश्यसँ जाइत रहब आगाँ